आयज काल पळयल्यार भारतांत फास्ट फुडाक चड म्हत्व दिल्लो आसा सगळे वता थंय भुरगीं किंवां जाण्टीं फास्ट फूड खावपाक पळयतात आनी तातूंतलो मेन पदार्थ म्हणटा तो एक तरी तांचे फ्रायड रायस आसता किंवां चिकन लॉलिपॉप किंवां नुडल्स आसतात आनी हातूंत मसाले म्हटल्यार कापटी मसालो किंवां हेर मसालो घालतात